सर नमस्ते कहाँ से बिहत्ति ढाबे से बोल रहे हैं आप रेस्टोरेंट से सर आपका शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है ना जी जी सर सर मुझे आलू पालक और मटर पनीर चाहिए थी सर जैसा आप कहेंगे कोई दिक़्क़त नहीं है अगर आप रेस्टो अगर हम आप हमको भिजवा देते हैं ठीक है सर तो ये बताइए कि आलू और पालक जो है आपके यहाँ ये कैसी सब्ज़ी है मतलब बहुत फ़ेमस वाली सबसे बेष्ट सब्ज़ी में है दोनों है ये क्या आलू पालक और पालक पनीर और आलू पालक और मटर पनीर जी जी जी अच्छा सर और पन मटर पनीर में सर ये इस्पाइसी तो नहीं होता है ना बहुत मसालेदार या फिर बहुत तीखा तो नहीं रहता है ना नहीं सर हम पहली बार आपके यहाँ आ रहे हैं ना इसलिए हम ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं ठीक है सर तो एक जो है आप दो प्लेट पालक पनीर कर जो वो मटर पनीर करवा दीजिए और आलू पालक दो प्लेट करवा दीजिए सर और उसका जो ब रसीद आप देंगे के नहीं सर अच्छा सर रसीद भी जी एस टी देंगे सर और कितना काष्ट पड़ जाएगा सर दोनों का कुल मिलाकर के

ये फुल रहेगा सर प्लेट में फुल रहेगा कि हाफ़ रहेगा मतलब चार लोग आराम से खा सकते हैं सर मतलब हम दो प्लेट आपके यहाँ से ले रहे हैं तो चार पाँच छ लोग आराम से दोनों में मिलाके खा सकते हैं ठीक है सर तो मतलब यही है इसलिए हम ठीक है सर आपके रेस्टोरेंट पे ही आ जाते हैं नहीं तो हम अभी देखते हैं डिसिजन लेके नहीं तो मँगवा लेते हैं रूम पर ही ठीक है ठीक है सर ओके ओके ठीक है सर थैंक यू सर